असांजे लखनऊ खेत्र जो जेको सांसद आहिनि असांजा श्री राज नाथ सिंह आहिनि जेके की असां सां खास करे सिंधियुन सां काफ़ी मुहबत करे रहिया आहिनि असांजी अक्सरि उन्हनि सां मुलाक़ात थींदी रहंदी आहे ऐं असांखे हर जॻह मिलंदा आहिनि ऐं सिंधियुनि जी मदद जे लाइ हमेशह तयारु रहंदा आहिनि हुननि खे असां जॾहिं बि कंहिं बि कम जे लाइ अप्रोच कंदा आहियूं त उहे असांखो सदा ई मिलंदा आहिनि ऐं असांजो सहयोग कंदा आहिनि